पहले लड़का को पहले लड़की को शादी किए हैं उसमें भी गीत गाए हैं तीन लड़की को शादी किए उसमें भी भी गीत गाया फिर लड़के का शादी किए उसमें भी भी गीत गाए हैं उसके बाद देहात में यह शादी ऊदी में गए हैं उसमें भी गीत गाए हैं सोहर मूड़न का गीत जनौ का गीत बियाह का गीत लड़का बियाह का लड़की बियाह का उसके बाद नहिरा गए हैं तो नहिरा के माँ फिर जनौ का गीत बियाह का गीत मूड़न का गीत सोहर समधन सब गाए हैं और नहिरा गए फिर अपना घर पर हुआ देहात में हुआ गोतिया नइया जहाँ भी है सबमें गाए हैं गए हैं फिर जाएँगे फिर गाएँगे गाकर आए हैं फिर बराबर होता रहता है जाते रहते हैं सब में गीत गाते रहते हैं जनौ का गीत गाते हैं बियाह का गीत गाते हैं उसके बाद मूड़न का गीत गाते हैं समधन गाते हैं सोहर गाते हैं नचाढ़ी गाते हैं सब गाना ओना सब गीत गाते हैं नहिरा भी जाते हैं माइके में जाते हैं तो माइके में भी वह सब त्यौहार में जाते हैं तो सब गीत गाते हैं बेटी बियाह का बेटा बियाह का मूड़न का गीत सोहर गाते हैं समधन गाते हैं सब गीत गाते हैं माइके में जाकर भाई की शादी होती है बहन के शादी होती है भाई लड़के की शादी होती है उसमें भी जाते हैं भाई लड़की को शादी होती है उसमें भी जाते हैं उसके बाद गीत ऊत सब गाते हैं रहते हैं तब फिर आते हैं फिर यहाँ जाते हैं तो लड़का का मूड़न का गीत गाते हैं लड़की शादी का गीत गाते हैं लड़का शादी का गीत गाते हैं जनौ का भी गीत गाते हैं सोहर गाते हे समधन गाते हैं नचारी गाते हैं रास्ता में चलते हैं तो फिर गीत गा गाकर चलते हैं यह सब गीत गाते हैं